आमी जेन्ना नखेत्रां पळयतात तेन्ना तीं आमकां मळबां अशींच लटकयिल्ल्या भशेन दिसतात पण विचार करपा गेल्यार तीं नखेत्रां इतलीं पयस आसतात इतलीं पयस आसतात की तेंचे अंतर मेजप हें भरपूर डिफिकल्ट जाता बट आमी ट्रिग्नोमेट्रीचो प्रयोग करून तांचें अंतर मेजून काडटात नखेत्रांचेंच न्हय तर आकाशगंगेचें अंतर सुद्दां आमी ह्या पद्दतीन मोजून काडूं शकतात तर ह्या पद्दतीन कितें करतात आमी तर आमची जी पळय पृथ्वी आहा ती सुर्या भोंवती प्रदक्षिणां घालता तिनशे पासश्ट दीस लागतात पूर्ण प्रदक्षिणां घालपाक सुर्या भोंवती आतां सुर्या भोंवती प्रदक्षिणां घालता आसतना एक पॉयंटाचो रेफरन्स घेतात आनी एक पॉयंटाचो रेफरन्स घेतलो की किदें करतात थंयच्यान आमी एक एंगल सुर्या मोद्दींतल्यान पयतात आनी तो एंगल आमकां कसो कळटा की जेन्ना वर्साचीं अर्दी संख्या जाता अर्दी संख्या केन्ना जाता तर एकशें अंयशीं दिसा वयर लागतात पूण तुका हें अर्दी प्रदक्षिणां पूर्ण करपाक आनी थंयच्यान जो पय आमकां दोनी पॉयंटांतल्यान आमकां जो पय एंगल मेळटा तेजें माप आमी घेतात आनी आमकां आमगेलें माप खबर आहा की सुर्या कडल्यान आमचें पृथ्वीचें जें पय अंतर आसा तें पंदरा करोड एप्रोक्सिमेटली सारकें पंदरा करोड ना पण पंदरा करोडशें आहा आनी तें अंतर आमी मागीर कॅल्कुलेशनां आमी घेतात आनी आमची कडल्यान कितले तें नखेत्र जावं ना जाल्यार आकाशगंगा जावूं कितली पयस आसा ती आमी सांगूं शकता ह्या मापांतल्यान जेन्ना आमी आमच्या पूर्ण स्पेसा बद्दल युनिवर्सा बद्दल जेन्ना आमी जाणून घेतात तेन्ना आमकां अशें जाणून येता की आमचो जो पय स्पेस आसा ऑर युनिवर्स आसा तो भरपूर भरपूर म्हाका भरपूर तेणीं व्यक्ती प्राप्त केलेली आहा आतां आमी जेन्ना पय अंतर मेजतात पय तेन्ना एक मापदंड आसता तो आमी यूज करतात तो चडशे आमी लायटी हळसूच यूज करतात पण हेज्या परस आमी एस्ट्रोनॉमिकल युनिट जें आसा सुर्या कडल्यान पृथ्वी कडलें अंतर तेका आमी एस्ट्रोनॉमीकल युनिट म्हणटात वा लायट इयर्स आत्तां सांगले तुमकां लायट इयर्स म्हळ्यार सांगता लायट इयर्स म्हळ्यार हेंच की एक वर्साक लायट कितली पयस गेल्ली ते जें पय पंतर आसा तेंच म्हणल्यार लायट इयर्स आनी हेची परस एक व्हडलें युनिट सुद्दां आहा जें आसा पारसेक पारसेक जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना तेजें डिस्टन्स जें आसता तें तीस मिलियन इतलें पयशिल्लें डिस्टन्स जें व्हडल्यातलें व्हडलें युनिट आहा तें आमी तेजो प्रयोग करतात म्हणटगीर ह्या प्रकारे आमी आमच्या आकाशगंगाची व्यापती जी आहा जेन्ना पयतात ती व्यापती इतलो फैलाव आसा त्या हेजो जो आमी विचार करूं शकनात आनी हालींच जेम्स वॅब टॅलेस्कोपान आमकां जी पय म्हायती दिलेली आहा त्या म्हायती प्रमाणें अशें जाणून येता की जी आमी पयलीं घण्णां केल्ली की थर्टीन पॉयंट सिक्स बिलियन इयर्स म्हणल्यार तेरा पूर्णांक स बिलयन यर्साच्या पयलीं आमचें विश्व जन्मा आयल्लें तर तें तशें ना तेजी व्यापती आजुनी फुडें आहा आनी ती जर तर आमकां समजपा जाय जाल्यार आमकां हेजेर आनी शोध लावपा पडटलो आनी आमकां भरपूर प्रकारचे प्रयोग करून हेजेर एक घडणां करपा पडटली आतां आतां विचार येता की युनिवर्स हें एकूच न्हय तर अशें हे विश्व जें आहा ती भरपूर प्रकारची आहात आनी तेका आमी मल्टीवर्स म्हणून आतां संबोधीत करतात